आं गंसे टिबि बायदोंमोन नायनाय समाव मालाबा थाबथायो मालाबा पिकसारा फैया थाद'यो थांलाय फैलाय जायो मोजांङै क्लियार स्पस्ट' नुआ बिनिखायनो आं मा होनो बिनिखायनो इसे माबानाय जाबाय आरो एसे गाज्रि मोननाय जाबाय बे टिबिखौ